जी हाँ मुझे घर पर विभिन्न पीने कि चीज़ें बनानी आती हैं जैसे कि पहला हो गया चाय पहले हम एक प्याला लेंगे और उसमें पानी डाल देंगे और उसमें शक्कर डालेंगे और चाय पत्ती डालेंगे और अदरक को कूटकर डालेंगे और जब पानी उबलने लगेगा तो हम उसमें दूध डाल देंगे और हम उसमें चार पाँच उबालें दिलाकर हमारी चाय तैयार हो जाएगी और दूसरा हो गया कौफी पहले हम प्याले में दूध डालेंगे और उसमें थोड़ी सी कौफी डालेंगे और शक्कर डालेंगे और जब ये अच्छे से घुल जाएगा और उसमें उबाल आ जाएगा तो हमारी कौफी तैयार हो जाएगी और तीसरा हो गया नींबू पानी पहले हम एक ग्लास में पानी लेंगे और उसमें नींबू डाल देंगे और शक्कर डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे और उसे अच्छे से घोल देंगे तो हमारा नींबू पानी बन जाएगा